پچھلی دہائیوں میں ہندوستان میں بہت ساری نئی ملازمتیں اور بہت سارے کام ابھر کر سامنے آئے ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں خوب سے خوب ترقی ہو رہی ہے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لوگ گھر بیٹھے یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر کے یا اور بھی دیگر ایپس ایسے ہیں جن پر ویڈیوز وغیرہ بنا کر کے لوگ پیسے کماتے ہیں اور اپنی معاشی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہندوستان میں نوجوان اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزگار تلاش کر رہے ہیں ان کے پاس تعلیم ہونے کے باوجود روزگار یا پھر ملازمتیں نہیں ہیں جس سے وہ لوگ پریشان رہتے ہیں اس کے لیے ہماری حکومت کو فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ نوجوان اپنی زندگی میں کوئی نوکری یا کوئی ملازمت کر کے اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنا کے بنانے کا کام کر سکے اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر ملازمتیں ایسی ہیں جوکہ ہمارے ہندوستان ہمیں ابھر کر سامنے آئی ہیں جیسے کہ آن لائن کا کام کرنا آج کے زمانے میں بہت آسان ہو گیا ہے